मां अक्सरि किचन में पंहिंजी मम्मीअ खां गॾु काई बि शइ ठाहे ॾियणु जाम पसंदि कंदो आहियां नंढे हूंदे खां ई मम्मीअ खां गॾु मां किचन में बीहंदो हुयम नंढी हूंदे जॾी मुंजी मम्मी मैगी ठाहींदी हुई तॾहिं उहा मूंखे ॾिसणु वणंदो हुओ हाणे अॼु असां गॾु मिली करे जाम कुझु ठाहींदा आहियूं जीअं त मैगी केक चॉकलेट पोहा हेॾी सभु चीज़ियूं मुंहिंजो मूंखे मम्मी हा ठाहिणु सिखाई छॾी आहे और इहा करण में मूंखे जाम मज़ो ईंदो आहे